जों मिनथिगौदि जों थानाय बे गेलेक्सि अरथाथ सानखौराङाव गोबां रो खोमनि ग्रह' दङ दा बेजों लोगोसे जोंनि बे बुहुमाबो मोनसे बे बुहुमाव बुहुमानो जाबाय जोंनि जिउनां बा जिउवारिफोरनि मोनसेल' थाग्रा खुलि दा बे बुहुमावनो गोबां खौथि खौथि जिउवारिफ्रा थांनानै दङ नाथाय मोनसे सोंथिया दासिमबो बुहुमनि सुबुंनि गोसोयाव बा साइनटिस्टफोरनि गोसोआव गोनो गोथो जानानै दङ बे जाहैबाय जे जोंनि बुहुमखौ गारनानै सानखौरांनि गुबुन माबायाव सान खौराङाव बा गेलेक्सियाव बेबायदि ओ जोंनि बुहुमाव थानायबायदि सुबुं बा जिउनां दंना गैया दा बियो मोनसे बिराद गेदेद कुइसन जानानै थादों दा आंनिबायदिब्ला आंनिबायदिब्ला बे बुहुमनि अनगायैबो गुबुन ग्रह'आव मानसि थानायनि समभाबना दङ बा थानो हागौ मानो होनोब्ला जों मिथिगौ सान खौराङा गोबां गेदेद आरो बेवहाय हाजार हाजार लाख लाख खौथि खौथि ग्रह' ग्रह' नय खेथ्रफोर दङ दिनैसिम मानसिया दासिम जोङो बुहुमनि अनगायै खालि जोङो अखाफोराव ओ जोङो सेटेलाइट दैथाय हरनो हादों आरो मंगल ग्रह'आव दिनै मानसिया थांनायनि ओ सेसथा खालामगासिनो बेवहायबो रबट दैथाय हरनानै बेवहाय जिउनाङा थानो हानायनि खाबु दंना गैया बेवहाय दै बार सोरजिनायनि खाबु दंना गैया दा बेफोरखौ आनजाद नायबाय दङ दा बेनि अनगायैबो जोंनि बे ब्रह्मान्डआव बे मुलुगाव बे मुलुगनि अनगायैबो जों थानाय बे सानखौरांनि अनगायैबो गुबुन गुबुन अख्रांमायाव गोबां बेबायदि खौथि खौथि ग्रह' ग्रह'सा बा नय खेथ्रफ्रा गोजावनानै दङ दा बेफोर नय खेथ्रआव बा ग्रह'आव अबेबा ग्रह'आव जोंनि बुहुमाव थानाय बायदि जिब दंनामा दा बे आंनि बायदिबा दङ मानो होनोब्ला दिनैसिम जों सुबुङा जोंनि बुहुमनि अनगा जों गुबुनाव थांनो हायाखै दा बेखौ जों सानजायो जे एसेबां गेदेर बे ओ ब्रह्मान्ड बा अख्रांमायाव जोंबायदि नितस्य जिउ गोनां जिउनां अबेबा मोनसे ग्रह'आव दं होननानै जोङो फोथायनो हायो बा साननो हायो मानो होनोब्ला जों जेरै बे बुहुमाव जों जिउनाङा थांनानै दङ बा मानसि हारिया थांनानै बा गुबुन जिबआ थांनानै दङ थिग बेबायदिनो बुहुम मुलुगनि गुबुन मुलुगफोरबायदि गुबुन ग्रह'आवबो नितस्य जिउनाङा थागोन बा जिउनाङा दं होननानै आं सानो